शरीर में बाल और त्वचा एक बहुत ही अभिन्न अंग है आपके शरीर के संस्कार के लिए सुंदरता के लिए बाल और त्वचा का स्वस्थ होना बढ़िया औ दिखना बहुत जरुरी होता है तो हम लोग गाँव घर में बालों और त्वचा के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जैसे बालो में डेनड्रफ बगैरह होता है बालों का टूटना झड़ना ये सब समस्याएँ होती है तो इसके लिए हमारे घर में घरेलू नुस्खे बहुत तरह के घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे बालो में दही लगाना एलोवेरा का पत्ता लगाना समय समय पर बालों का सरसों तेल से मसाज करना इस तरह से बालों का हम लोग देखभाल करते हैं उसी तरह त्वचा का सर्दियो में रूखापन होना गर्मी में त्वचा में बहुत तरह का फुंसी फोड़े ये सब निकलना ये सब आम बात है तो हम लोग त्वचा की देखभाल के लिए भी बहुत तरह के घरेलू नुस्खे अपनानाते हैं जैसे सुबह स्नान करने के समय हम लोग त्वचा पर सरसों तेल लगाते हैं गर्मियों में पाउडर लगाते हैं नीतस नित दिन स्नान करते हैं हम लोग साबुन से ज्यादा धूप में